السلام علیکم و رحمۃ اللہ سر میں پورنیہ کالج پورنیہ کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں سر میں نائنتھ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمارے جو اردو اور میتھ کے ٹیچر ہیں حسنین سر یہ اکثر کلاس کے وقت غائب رہنے کی وجہ سے ان دو سبجیکٹ میں ہم سارے طلبا ہم سارے اسٹوڈنٹس بہت کمزور ہیں جیسا کہ امتحان کا شیڈول بھی آ چکا ہے امتحان بہت قریب ہے اس لیے ہم تمام طلبا کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے رکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک اسپیشل کلاس ارینج کر دیجیے جس سے ہم اپنے ان دونوں سبجیکٹ میں دونوں مضامین میں تیاری کر سکیں اور امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکیں

جی سر کلاس ہو رہی تھی سارے اسٹوڈنٹس ہم اٹینڈ بھی ہو رہے تھے لیکن سر بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو ہمارے ٹیچر ہیں ان دو مضامین کے حسنین سر وہ اکثر ابسینٹ رہتے تھے غیر حاضر رہتے تھے جس کی وجہ سے ہماری تیاری ان کے دو مضامین میں ہو نہیں سکی جی سر شکایت کرنا ہم لوگ مناسب نہیں سمجھے چوںکہ وہ استاد ہیں وہ خود ایک ذمےدار ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں امید تھی کہ وہ خود پابند ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا سر جی سر ہم اپنے ہم اپنے استاد کی عزت اور احترام میں ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ نہیں کیا یہ ہمارے وہ محترم استاد ہیں لیکن اب ہم امتحان کے پیش نظر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک اسپیشل کلاس ارینج کر سر ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارا ہم اس کلاس میں ہم پچاس اسٹوڈن ہیں ہم ان تمام کی طرف سے ترجمان بن کر کے آپ سے رکویسٹ کر رہے ہیں تو صرف میرے لیے نہیں تمام اسٹوڈن کے لیے ٹھیک ہے سر اور ہم اس کے بہت بہت شکر گزار ہوں گے آپ ہمارے لیے کلاس ارینج کر دیجیے ٹھیک السلام علیکم